मैने दो दिन पहले न मार्केट से न सनग्लासेस लिए थे एक तो वो बहुत सुन्दर थे दूसरा वो ना मुझे बहुत कम कीमत में मिले और ना बाहर जब जाती हूँ तो मुझे धूप से आंखो में कोई परेशानी नहीं होती है